ہم اپنے خاندان کے لیے بہ صحت مند پکوان بناتے ہیں جیسے ثابوت دانے کی کھیر صُبح ناشتے میں اور سردیوں میں تل کے لڈّو اور گوند کے لڈّو جو سبھی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور اِس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے